हा हीअं त असांजे राज्य में रुची राम थदानी स्कूल आहे जिते चित्रकारीअ जा क्लास हलंदा आहिनि ऐं जिते ॿारनि खे सुठी ॼाणु मिलंदी आहे ऐं मुंबई में बि हिकु कॉलेज आहे जंहिंजो नालो आहे जे जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स उन में बि तमामु सुठा क्लास हलंदा आहिनि ऐं जंहिंखे असां जंहिंखां असां अॻियां वधण में मदद कंदा आहिनि जामु सुठो कॉलेज आहे जे जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स ऐं रुची राम बि जामु सुठो कॉलेज आहे